एक अंदाजा वीस जाणांचे जेवण करपाक खातीर जी पयली तयारी करून जवरली जाता ती आदले दिसाक करतलें किंवा इवनिंग जर सांचे जेवण करपाचें आसा जाल्यार तयारी तेची सकाळीं बेगीन करतलें म्हणल्यार आतां आमकां लसूण आलें हिंची पेश्ट करपाक जाय किंवा कोतंबीर मिरसांग हेंची आमकां वाठण करपाक आसा तें पयली करून दवरतलें भाजी जी शिंदपाची आसता किंवा अशें कितें नॉनव्हेजान करपाचें आसा ताचे मेरिनेशन बीन हें पयलीं सकाळीं करून दवरतलें सो जेणे करून म्हाका जेवण करपा इजी जातलें चड जाणांचे जेवण करतना एक अंदाजाचो मातसो भंय उरता तिकट मीठ पूण एक किलो प्रमाणें किंवा थोडे मनशाचें प्रमाणें कितलें करता त्या प्रमाणे एक अंदाज घेवन केलो सो आनी कितें अशें म्हणजे बिर्याणी करता जाल्यार तेचे तांदूळ बिंदूळ आसा ते एक वर पयली मातशें हें करून दवरलें आनी गरम उरपा लागून ते मातशें तव्याचेर किंवा ग्हेसार अशे दवरले सो तेय गरम उल्ले बरे बाकीच्यो गोश्टी अश्यो आसा कितें म्हणजे ज्यो डिस सर्व करपा आयदनां लागतात तें बी वाटण आसा तें चडशें मिकसरान वाटलें गांयडरान वाटूना चड जातालें ग्रांयडरान वाटपाक बट टायम लागतालो म्हणून तें आमी सगळें मिकसरान वाटून घेतलें त्याचबरोबर ग्रांयडरान वाटल्यार मातशें मिरसांग पडली अशी जाता पडिल्ल्या बशेन सो हावेंन मिकसरानच वाटून तें यूज केलें चडशें जाणांचे जेवण म्हणल्यार एक अंदाजान पांच स जाणांचे जेवण डेली रांदप जाता ते मागीर वीस जाणाच्या जेवणाचे अंदाज घेवन हावेंन बेगीन बेगीन सगळें केलें जें जर कातप शिंदप जें आसता तें जर आमी बेगीन सकाळीं पयलींच करून दवरलें जाल्यार जेवण आमकां एक एक ते देड वरां भितर बेगीन करूंक मेळटा